आङो स्कुलाव बिदिनो इस्कुलावथ' आङो फरायबाय थानाय समाव आयदाफोरखौ माखासे आयदाखौ आङो मोजां मोनोमोन नाथाय नैबे मेट्सखौ एसे गोब्राब मोनोमोन आरो आं मेट्सखौ बेलेक आयदाफोरखौथ' मोजां मोनजोबोमोन आं फरायनायाव मोजां गासिबो आमफ्राय नैबे मेट्सआल' एसे गोब्राब मोनोमोन आरो आं दा माखासे खोथायाथ' नैबे लोगोफ्राबो मोजां उन्दै टाइमआव जोङो फरायनाय समाव गेलेयो बिदिनो लोगो दिगि आरो इस्कुलाव थांनाय फैनाय लोगोजों ज' ज' बिदिनो खेला दुला गेलेयो बिदिनो फांसनफ्राव मोसायो रंजायो जोबोर मोजां मोनोमोन आरो लोगोफोरजोंबो आमफ्राय दा नैबे साबजेक्ट मोनसेखौल' आङो जि गोब्राब मोनोमोन नैबे मेट्सखौ आयदाखौथ' माखासेखौ आं हाखाजोबो बेनो आरो दा लोगोफ्राबो उन्दैनिफ्राय लोगो मोनलायनाय फराय नायनायनिफ्रायनो जोङो ज' ज' गेलेयो बिदिनो ज' ज' बिदिनो टिफिन बाथाय जोङो खाबादि खेला रंजायो बेबायदिनो मोजां मोनोमोन आरो लोगोफोरजों आमफाय दा लोगोफ्राबो मोजां मोनोमोन बिदिनो आरो टिपि टिफिन जाबाथाय जोङो ज' ज' लोगोजों बिदिनो दखानाव मेथाय जाहैसै आरो खेला गेलेनसै मोजां मोनोमोन आरो स्कुलाव बुलायनाय नांलायनाय बेफोरबादि गैयामोन आरो जोङो लोगोफोरजों अनलायनानै थायोमोन फरायनायावबो लोगोफ्राबो गारजि नङामोन जोङो ज' ज' बिदिनो रोङाबा माखौबा लोगोफोरजों सोंलायलायोमोन रोङैखौ लोगोफ्राबो मोनसे मोननैखौ खोनथालायो आरो जोंबो बिदिनो खोनथालायनाय जायो बेबादिनो जोङो इस्कुलाव ज' गोरोबलायनानै फरायोमोन आरो लोगोफोरजों आरो मास्टारफोरजोंबो जोङो अनजानाय जायो खेला दुला गेलेनाय मोसानाय रंजानाय मोजां मोनोमोन आरो मास्टारफ्राबो जोंखौ आरो जोंनि समाव इसिबां गाज्रि गैयामोन आरो लोगोफ्रा मोजां जोबमोन लोगोफ्रा दा बिखौनो आङो बुंनो लुबैयो दा जोंथ' गोदो जोंनि दिनाव फरायनायाबो मोजांमोन फरायबोनाया मोजांमोन आरो दिनै फां फुं मानसि गैयामोन जोंनि फरायनाय टाइमाव लोगोफ्राबो गावजोंगाव बिदिनो बुलायनोबो रोङामोन गेलेयो लामा सामा लामा बिदिनो बेरायो थाङो फैयो मास्टारफोरजोंबो अनजानाय जायोमोन मास्टारफ्राबो जोंखौ जोबोत मोजां मोनोमोन आरो गोदो बिदिनो आमफ्राय दा आयदाफोरखौथ' बिदिनो सोरबा रोङै सोरबा रोङै रोंनायाथ' थाखायो नालाय मोनसे मोननैया दा अब्लाबो जोङो जोंनि टाइमाव रोंद्रायै गैयामोन आरो एसे गोरों गोरों मानसि दंमोन जोंनि फरायनाय समाव दा जोङो गोदोनि दिनावथ' टुउसनबो लाखायामोन फरायनाय टाइमाव जोंनि ब्रेनजोंनो जों फरायबोनो हादों एसेबाबो जों फरायबोदों मोजाङै मोजां फास जाबोदों इस्कुलाबो जों खेला दुला गेलेनाय बायदिसिना रंजानाय मोसानाय स्कुलाबो जोंनि समाव नाम जादा जाबोदों जोंनि बे गौरां स्कुला दा जोङो दासिमावबो मोजाङै दङ गथ'फ्रा मोजां मोजां फास जाबोगासिनो दं फरायनायनि फारसे मोजांआनो गाज्रि नङा दाबो नाम लाखिगासिनो दं जोंनि फिसाफ्राबो दा फरायगासिनो दं मोजाङै मोजाङै दिनै दावगालांगासिनो दं बेनि थाखाय अरायबो जोङो मोजां मोनो आरो लोगोफ्राबो दासिमबो मोजाङै मोजां फास जालांदों फरायलांदों लोगोफ्राबो रावबो गाज्रि गैयामोन जोंनि लोगो बे समाव मोजां मोजां फरायबोदों मास्टारआबो अनो बेफोरबादिनो जोंनि समाव जेबो माबा गैयामोन आरो गोदोनि दिनाव बेनो दा आं बुंनांगौआ आंनि लोगोफोर आरो अरायबो जोंनि लोगोया अरायबो मोजाङै थांनानै थानायनि जेब्लाबो जयलाभ जालांनायनि आरो दिनै मोसानाय रंजानाय गेलेनाय बायदिसिना बिराथ गोजोनथावमोन आरो जोङो फरायनायावबो जोंना लोगोफ्रा बिराथ मोजांमोन फरायनायावबो गारजि गैया बेनि थाखाय जों मास्टारजोंबो बिराथ अनजायोमोन आरो